में बी जम्मू शैह्र च रौह्ना ते इत्थें दे जेह्ड़े इस तरहां दे ट्राईबल आर्टस न एह् कोई मते ते मिगी लब्भे निं अस एह् आक्खी सकने की जेह्ड़े रुट्टी बनाने ते आरप्ट न जेह्ड़ी परम्परागत चीज़ां न जियां बब्बरू होइया मद्धरा होइया ढोड्डे रुट्ट अम्बल एह् खान पीन दे जेह्ड़े परम्परिक तरीके ओह् मिगी लगदे न जियां जम्मू संभाग ते दिक्खे दा ते इत्थें बिन्ने जेह्ड़े बौह्ने आस्तै बिन्ने बनांदे न ओह् जेह्ड़ा मिगी चेत्तै औंदा ऐ बसोह्ली दी जेह्ड़ी चित्रकला ऐ हून एह् पता निं इक्क विलेज़ गी कला च आंदी ऐ जां नेईं आंदी ऐ पर साढ़ी लोकल कला ते इयो ऐ इक्क ते खान पान दे तरीकै होइये जेह्ड़ा बौह्ने आस्तै बिन्ने बनाने पन्दी बनानी जां पेंटिंग होई बसोह्ली दी ओह् मिगी चेत्तै आंदी ऐ ते लोग जेह्ड़े न इंदे उप्पर जादा ध्यान निं दिंदे न रुट्टी ते चलो मज़ा लैंदे न लोग बाहर जाइयै खाई लैने आं लैंदे आं पर घर च बी एह् चीज़ां बननियां हून थोह्ड़ी घट्ट होई गेदियां ते पेंटिंग चते कला दा कोई इन्ना संरक्षण होआ दा ते निं ऐ ते कोई मिगी लगदा